गामियारि आबाद मावनायाव मावनो गोरों आबादा गोरों आबादारि मावनायखौ जोबोद गोनां जायखौ जोङो स्किल होननानै बुङो सासे गोरों आबादारिआ फसलखौ जेसेबां दैखांनो हागोन सासे रोङै आबादारिआ खामानि मावनो रोङै मानसिया हयथ' एसेबां दिखांनो हानाय नङा बेखायनो गोरों आबादारि नागिरनाया गाहाम सासे गोरों आबादारिआ दैज्लांनि आबादखौ माबादि मावनांगौ बा मेसें बोथोरनि आबादखौ माबायदि आवनांगौ मावनांगौ नितसय गियान थागोन बेखायनो जोङो गोरों आबादारि नागेरनाया जोबोद गाहाम दा सासे सुबुङा बोरै गोरों आबादारि जागोन दा गोरों आबादारि खामानि मावनो गोरों जानाय आदब खायदा बेनो होनांगोन दा खामानि गोरों मावनो जानायनि आदब खायदाखौ जोङो बिनो होनो नाजानांगोन दा सोर होगोन नितसय सरकारि भाबै बेखौ होयोबा गाहामसिन जागोन मानो होनोबा आबादखौ मोजाङै दैखांनांगौबा बेहा हानि सोमोन्दै गियान थानांगोन बबे आबादनि थाखाय मा रोखोम हासार बाहायनांगौ बबे आबादनि थाखाय दैनि बिबाङा बेसेबां जगायनांगौ माबायदि आबादखौ मावोब्ला बांसिनै फसल मोननो हागोन माबायदि जोलैखौ जोङो बाहायनांगोन बेफोरनि गासैबो गियाना थानांगोन दा बे गियानखौ मोननो थाखाय जोङो बेसोरखौ एवारनेस लाबोनांगोन एक्सपार्ट मानसिफोरनि दारै बिसोरखौ ट्रेनिं होहो नांगोन बिसिरनो जाहाथे बांसिनै आबादखौ दिखांनो हायो मोजां जातनि जोलैखौ बिसोरनो जगायनांगोन हानि गुन आगुनखौ नायनानै नायट्रजेन नांगौ ना फसफरास नांगौ ना नायट्र्जेन नांगौ बेफोरखौ जाहाथे बिजिरनानै हायाव बाहायनो हायो बेफोरनो जोङो गियानखौ होनांगोन होमबा हयथ' गासिबो सुबुङानो आबादखौ मावनो गोसो जागोन आरो जोङो मावनो गोरों आबादारिखौ मोनगोन दा आबादखौ मावनो जाहाथे गोसो जायो गोबां बिबांनि फसल दैखांनायनि उनाव जाहाथे बे आबादखौ फाननो बाजार मोनो बे बाजारनि बेबसथाखौबो जोङो लानांगोन आरो बे बेबसथाया सरकारि भाबै लायोबा नितसय साबसिन जागोन जोङो बे बिथिंखौबो नोजोर होनांगोन होमबासो हयथ' साफ्रोमबो आबादखौ मावनो गोसो जागोन आरो आबाद नङाब्लाथ' जोङो मिन्थिखागौ रावबो थांनानै थानो हाया आबाद थाबासो जों थागोन दासान्दि जोंनि ओनसोलाव मावग्राफोरनो होनाय हाजिरानि बिबाङा थामजौ दा दैज्लां बोथोर माइ हाजिरा गायो माइ हाजिरा गायनायाव आबादनि बिबाङा हाजिरानि बिबाङा नैजौ बाजि रां बबेबा जायगायाव थामजौ दा बे बिथिङाव हाजिरा आबाद मावनाय हाजिरा बिथिङाव एसे फारागखौ नुनो मोनो दस्रा खामानि मावोबा दस्रा खामानि मानि जेनोबा मिस्ट्रि मावोबा बा गुबुन लेबार मावोबा हाजिराखौ होयो एसे बांसिन बिबां जेरै मोजां लेबार होनोबा सानसेयाव जेनेबा दाइनजौ गुजौ स्निजौ माने सानसेयाव हाजिरा होनाय नुनो मोनो ओमफ्राय आबाद मावनाय बिथिङाव आबादनि हाजिराखौ जोङो नुनो मोनो बांसिनै थामजौ बा नैजौ बाजि रां जाहाथे बे बिथिङावबो जोङो हाजिराखौ मावनो गोसो जायो जोंङो हाजिरानि बिबांखौ एसे बारायनानै होनाया गाहाम